ओं हेलौ खोनाबायना ए नों फन हरदोंमोन दा ओं नै दासो नायसनबाय आङो ओंफ्राय मामोन जायखिजाया बे कारिगाव हाइ र'दजों थांबाय थादो बरपेटा सिमलागुरि मोनबा ओरै बे बरपेटा सिमलागुरि साहा सिदा थांदो ओमफाय बेनोखा सिदा लामाया थांबाय थादो साहाथिं थांनानै माबा मोनहैखायो गेट मोनहैखायो मानासआव हाबनायनि बे गेटआव पास लानांगौ बेनिफ्राय जोंनि लांनाय गारिखौथ' सोखाया नालाय पास लानानै गावसिनि मा होनो बे जिबसि लांदांआ बेबायदिखौ हमदो मानसि बुरजाबा नोङो गंसेयाव साबा सयजन गाखोजायो नालाय बिदिनो साब्रै साबा थांबा जिबसि गंसेजोंनो सहैगोन ओरैहाय सिङाव हाबबाथाय जोंनि खामानि गैला नालाय अबाव अबाव बेरायनो गावसोरनो लांखायो आरो मानास दै जिं सिमावथ' बिरात हाग्राखा आरो नोङो मोना एसे बेलासि आरो फुंनि ओ नयथा दसथा एगार'था सिमाव माबाफोरखौ नुलांगोन आरो जिब जुरफोरखौ गांसो जानाय माबा जानाय बिदिखौ नुलाङो ओमफ्राय सानसु सांग्रां फ्राव दाउरायफोरखौ नुलाङो मालाबा मैदेरफोरखौबो नुलाङो आं आगोलाव थांनायाव बेबायदिनो नुलांदों लामायालाय अन्थाय गोजाथार दाथ' दैलांआव थांजागोनना थांजाया मेसेंआवथ' हाग्राखौ सावना होयोना मायो एसे लांदां जायो दाथ' जेरैबो हाग्रा र'ज'जोबनाय मोजाङै थाल खालामाबा लेउयातफ्रा गिदिर गिदिरथारनो बे जिखुनु मानास दै ओं बे मा होनो मोनलाय गेस्ट हाउस दं गेस्ट हाउस आवनो नोंसोर रेस्ट लानो हागोन जिरायनोबो मोनगोन ओंखाम ओंख्रि लांखादोंबा बहायनो मोनजागोन ओमफ्राय बायनानै जानाय बुस्थुथ' आं बारा नुआखै खिन्थु संनानै जानो हानाय केपासिटि दं लांखाजोबो बा गेस माबा सौखाफोर माबाफोर लांखानाय दंबा बे गेस्ट हाउस खाथियाव ओरैहाय एसे ओ मा होनोथाय साहा जायो ना सोनाब खोला जायो ना सोनाब जायो बिथिं दै जिंङाव एसे प्लेन जायगा दं बेयाव संजानो एउजानो मोनो आरोखि बै जायगायाथ' बेबोखा आरो हरै एसे साहाथिं थाङोबा हरै भुटानाव हाबग्रा माबा मोनबाय लामा भुटानावथ' बेजों सोआ नामाथाय जों ससे बेरायहैदों आरोखि बेखिनिआनो लामाया बिदिनो हाग्रा सायाव अन्थाइ होनाय जेरै जों दा उल्था फानिआव थांबा लामाया जेरै बायदि गाज्रि बेबायदि नङा अन्थाइ होनानै गोदोनाय नालाय दा गारिआ सला सल खारो आरो जिबसिआ साखा गोजौ नालाय मोजाङै मोजां थांनो माबानो हायो आरोखि जायोदा माला थांगोन

ओं दे होनबालाय ओं दे होनबालाय